हमारा मौसम पसंदीदा सर्दी का मौसम है सर्दी के मौसम में हम दिन में धुप सेक सकते हैं तथा शाम में आसानी से बिस्तर ओढ़ के सो सकते हैं लंबे समय तक सुबह तक सो सकते हैं इसी के साथ सर्दी का मौसम पसंद इसीलिए है कि सर्दी के मौसम में हम गर्म चीज़ें जैसे पकोड़े तथा गर्म गर्म खाना खा सकते हैं जिससे हमारे शरीर में उर्जा बनी रहती है सर्दी के मौसम में हमें थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जैसे कुछ बिमारियों का सामना करना पड़ता है सर्दी का मौसम हमें इसलिए भी पसंद है कि दिन में धूप निकलती है वो धूप सुहानी होती है तथा सर्दियों के मौसम में घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह होती है तथा फ़ोटोग्राफी के लिए और पर्यटक क्षेत्र के लिए भी अच्छे अच्छे स्थल सर्दी के लिए जहाँ हम घूम सकते हैं